ہم زندگی میں سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں جانا ہمارے ہی دیش میں جسے جموں کشمیر کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں پر کی ہوائیں وہاں پر کی سرد ٹھنڈیاں برف کے اولے جو انسان کے بدن پہ گرتے ہیں تو بڑا اچھا خوش نما منظر ٹھنڈا ٹھنڈا موسم انسان کے بالکل مزہ دلا دیتا ہے وہی جگہ مجھے سب سے زیادہ پسند لگتی ہے اس جگہ میں جسے جنت بھی کہا گیا ہے اسی لیے ہم وہاں جانا بہت پسند کرتے ہیں اور زیادہ تر اپنے دوستوں کے ساتھ پسند کرتے ہیں تا کہ گھومیں خوب عیش کریں بے فکر ہو کر کے